आं बस ठीक केह् बनाने अच्छा अच्छा स्हानू ट्रॉफियां चाही दियां कोई दस्स हारियां ऐतवारै तगर मिली जाह्ग नी मिली जाह्ग नी ऐतवारै तगर ट्रॉफियां चाही दियां दौ ज्हार मैहंगा ऐ थोह्ड़ा घट्ट करो ठीक ऐ ठीक ऐ ऐतवार जां सोमवार तगर करी ओड़ो फिर असें लैनियां न जरूर चाही दियां न साढ़ा मैच चार पंज दिन बाद ऐ अदूं गै चाही दियां न ठीक ऐ ठीक ऐ